دیکھیے دیہات اور شہر دونوں میں تدریس کا طریقہ کار یہی ہے کہ الگ الگ ہے دونوں میں گاؤں میں آپ جو استاد ہوتا ہے پڑھانے والا وہ تھوڑا سا سخت مزاج بھی ہوجائے تو بچّوں کو برا نہیں لگتا لیکن شہر میں ایسا کچھ نہیں ہے